जोंथ' दाउखौ गन्द्रा दुमना दोनो आरो ओमफ्राय दुमनायाव बेयाव जों दाउनो आदार होयो माइरं सारना होयो बेनिफ्राय आरो दाउआ जेथिया दैनो नागिरबा बेयाव जों खाथाखौ होबाय बेनिफ्राव बेयाव दैबाय दैनानै ओमफ्राय बा एंखुर आरि सारना होबाय बेनिफ्राय आरो अमाखौ फिसिबाथाय जों अमानो गन्द्रा दुमनानै आदार होबाय आदारखौ ओमफ्राय अमा फिसा जाबाथाय आरो बिनो ओंखाम संना होयो ओंखाम दोलो संनानै जोङो बिदि जोथोन लायो आरो अमा फिसाखौ आरो मोसौआथ' मोसौ दामब्रे ओंखारबाथाय जोङो बे फार्स्ट ओंखारनायाव बिदिनो माबा सेरो फियु सेरबाय सेरनानै जोङो माबायो आरो दामब्रि फिसाखौ ओमफ्राय दामब्रि फिसाया आरो बेखौ जोथोन लानांबाय बोथोराव आरो दर' हैबाय हैनानै आरो बबेयावबा आरो गांसोफोरबो हानानै होफैयो ओमफ्राय आरो जिगाब दुमो जिगाब होयो मोसौखौ बिदि जोथोन लायो आरो जों दावखुमै जाबाथाय जोङो मा होयो बे दिंखिया फाग्ला दिंखिया फाग्लानि बिलाइ होयो बेनिफ्राय आरो बै माबा माबि माबा बेसाद होयो आरो बै दावखुमै जाबाथाय दिंखिया फाग्लाखौ होयो दाउ बेमार जाबा आरो जोङो मुलि होयो माबाजों माइरंजों लगायनानै बे डक्ट'रनिफ्राय मुलि लाबोनानै जों सारना होयो आरो दाउ बेमार जाबाथाय बिदि होयो दाउ गनायखौथ' बिदिनो माबा दावखुमै जायोना दाउ गनाया ओमफ्राय बिदिनो बे दाउ गनायावनो जोङो माबाखौ बे दिंखिया फाग्लाखौ ओरै होना दोनो आरो ओमफ्राय दावखुमैया खारो आरो इसे खारो